हैलो हां जी जी हां जी बिल्कूल हां जी हां जी साढ़े कोल बने दे पेदे न ओह् अगर तुसें नमां बनाना होग होर डिजाइन दा ओह् बी बनी आग साढ़े कोल मतलब बधिया कोला बधिया बी ऐ न सस्ते बी ऐ न बने दे पेदे ते उं'दे चा कोई पसंद आंदा होग ओह् बी लेई आओ अगर तुसें बनाना गै घरे दा गै अस थोह्ड़ा घरा दा गै बनाई देगे अस थोह्ड़ा बनाई देई औड़गे तुसेंगी जे तुस आक्खो लकड़ी बी साढ़े कोल मजबूत लाई दी बधिया लकड़ी लाई दी होंदी असें आं ते चलो कोई ना तुस अगर चाह्दे ओ ते तुआड़े कोल अपनी लकड़ी पेदी होंदी अस तुंदे घार आन्निये उसी गोल तारा बनाई देगे जियां तुस आक्खो सामनै बनाई देगे अगर तुसेंगी कोई लगै नीं कि खराब चीज बनाई कोई गल्ल नीं घार आना में कल फ्ही थोहाड़े घर आह्नियै बनाई देई औड़ना तुसें अपनी लकड़ी देनी एह् ठीक ऐ आंटी जी एह् चंगा